हमारे मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म को मानते हैं यहाँ पे हिंदू धर्म ज़्यादा प्रचलित है लोग यहाँ पे तीज त्यौहार मतलब साल भर चलते हैं और जहाँ पे भी देखेंगे तो वहाँ हिंदू धर्म की ज़्यादा मान्यता है और मतलब साल भर में कोई त्यौहार आते हैं जैसे होली है दीपावली रक्षाबंधन है और कई त्यौहार ऐसे हैं जो हम सभी लोग हिंदू मतलब मिलके मनाते और इसमें भाईचारा बना रेहता है और हिंदू धर्म का देखा जाए तो ऐसा एक मध्य प्रदेश में अपन को जगह जगह मंदिर मिलेंगे तो वहाँ पे भी अपन जा के पूजा पाठ करेंगे सब मिल के त्यौहार मनाएँगे होली है दीपवली है त्यौहार है और है तो मतलब मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म की ज़्यादा मान्यता है